ہم کو بہت سے اداکارہ اداکارہ پسند ہیں پر سب سے زیادہ جو ہم کو اداکار پسند ہے اس کا نام ہے سدھارتھ ملھوترا اور اداکارہ ہے شردھا کپور ان دونوں یہ دونوں ہم کو بہت ہی اچھے بہت ہی پسند ہیں اور بہت ہی کیوٹ لگتے اور ان کی فلم ہے ایک ساتھ انہوں نے ایک فلم بنائی ہے ایک ویلن وہ بہت ہی اچھی فلم ہے اس میں دونوں نے بہو اس میں دونوں بہت ہی اچھے لگتے ہیں ان دونوں کا کردار بہت پسند آیا ہم کو اور اچھے سے ان لوگوں نے اپنا کردار نبھایا ہے اس لیے ہم کو بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ دونوں ایک ساتھ بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ دونوں نے اپنا کردار بہت اچھے سے نبھایا ہے اس لیے یہ دونوں ہمیں اداکار اور اداکارہ بہت ہی پسند ہے